किरकेट खेॾो किरकेट खेॾण में मजो ई अलॻि आहे किरकेट खेॾंदा आहियूं असां चिद्दा खेॾंदा आहियूं ऐं असां इहे गिल्ली डंडो खेॾंदा आहियूं इहे असांजी खेलनि जा छोकिनि आहियूं पहिरयां कबड्डी बि खेॾंदा हुआसीं कबड्डीअ में शौंक़ीन हूंदो और असां गिल्ली डंडो लिका छुपी और रेस खेॾंदा हुआसीं रेस वारो बालीबॉल बालीबॉल में ॾाढो मजो ईंदो आहे बालीबॉल हमेशह खेॾंदा आहियूं बालीबॉल ऐं किरकेट किरकेट में खेॾंदा आहियूं किरकेट खेॾंदा आहियूं बालीबॉल खेॾंदा आहियूं इनमें मजो ई अलॻि ईंदो आहे अञा तई हलंदो आहे पहिरयां त असां गिल्ली डंडो बि खेॾंदा हुआसीं गिल्ली डंडो खेॾंदा हुआसीं चिद्दा खेॾंदा हुआसीं कंचा चिद्दा चिद्दा खेॾंदा हुआसीं हाणे असां खेॾंदा आहियूं गिल्ली डंडो थियो हाणे असां खेॾंदा आहियूं फुटबॉल बालीबॉल थियो किरकेट थी वई इहे सभु खेॾंदा आहियूं इनमें इंट्रस्ट रखंदा आहियूं यानी इहे असांखे इंट्रस्ट में मजो ईंदो आहे हिन खेॾण में असांखे जीअं थिए हा असांखे मजो ईंदो आहे इन किरकेट खेॾण में ऐं बालीबॉल बालीबॉल जंहिंमहिल बि खेॾंदा आहियूं सुबुह उथंदा आहियूं पहिरियां चांहिं वाय पी करे ऐं सिदो बालीबॉल मैदान ते हुते बालीबॉल खेॾंदासीं कलाक ॿ कलाक टे कलाक सुबुह वेंदासीं अठे बजे ॿारहे हिकु बजे हली ईंदासीं बालीबॉल खेॾंदासीं इनखां प्लस असां कबड्डी बि खेॾंदा हुआसीं कबड्डी बि खेॾंदासीं बढ़िया स्कूल वेंदासीं कबड्डी बि खेॾंदासीं कबड्डी में बि बढ़िया मजो ईंदो कबड्डी खेॾण में मजो ईंदो हो बढ़िया कबड्डी जंहिंमहिल बि खेॾंदा आहियूं पर घटि खेॾंदा आहियूं वधीक बालीबॉल ऐं किरकेट किरकेट बि संडे ॾींहुं रोज सुबुह जो खेॾंदा आहियूं जागरती पार्क में वठी वेंदा आहियूं ॿारनि खे छोकिरनि खे उते किरकेट वेठा खेॾंदा आहियूं बढ़िया कलाक ॿ किरकेट खेॾो शरीर में तंदुरस्ती अची वई पई आहे वरी पहले बालीबॉल खेॾो किरकेट रोज खेॾंदा आहियूं बालीबॉल हफ्ते में हिक दफ़ो संडे ॾींहुं बसि